हाँ हमारे क्षेत्र में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जैसे कि भाजपा है कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है और बसपा है सपा है और ए आई एम आई एम है यह सारे राजनीतिक दल हमारे क्षेत्र में सक्रिय हैं और एजेंडे की यदि बात की जाए तो सबका एजेंडा जनता का विकास ही है के जनता का किस तरह विकास किया जाए देश प्रदेश का किस तरह विकास किया जाये सबका एजेंडा एक जैसा ही रहता है कि महंगाई कम की जाये बेरोज़गारी दूर की जाये शिक्षा के क्षेत्र में अभी ऐसे कार्य किये जाएं कि कोई भी अशिक्षित न रहे और हमारे क्षेत्र के जो राजनेता हैं उनकी मैं बात करूँ तो हमारे एरिए के एक पार्षद हैं विक्रांत तिवारी उन्होंने मेरी ऐसी मदद की कि मैं एक बार हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर जो हैं मेरी देख रेख नहीं कर रहे थे सही तरीके से मुझे दवाई उपलब्ध नहीं करा रहे थे कोई ध्यान नहीं दे रहे दे रहे थे तो उन्होंने हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से बात की और जो अधीक्षक थे हॉस्पिटल के उनसे बात की जिसके बाद मुझे सही तरह से उपचार मिल सका और सही दवाएं मुझे उपलब्ध हो सकीं और समय पर मेरा सही इलाज हुआ